हमरा आरके डान्सिंग बड़ पसन्द यऽ हमसब डांसिंग जादा करै लेल चाहै छी हमरा सबके गाँवमे अधिकतर आदमी डान्सके शौखीन छै सब डान्स करै लए चाहैत रहै छै इएह खातिर हमसभ डान्स केलहुॅं अखन तक तेहन कोनो करियर नहि बनल छै जे हमसभ डान्सिंगके कोनो बड़ा स्टेज पर डान्स कयलहुॅं ओहि सऽ कोनो किछु भेल अछि से इएह लेल हमसब गाँवमे डान्स भेजना ककरो शादीमे पार्टीमे मुण्डनमे एहन कोनो कोनो प्रोग्राममे बर्थडेमे नाच केलहुॅं इएह दुआरे हमसब गाँवएमे डांस केलहुॅं एहन कोनो बाधा नहि आयल हन हँ कोनो कोनो आदमी सब डांस करै छथिन जेनाकि स्टेज पर तऽ हुनका सबके बाधा अबै छै चुनौतीके बाधा पार करऽ पड़ै छै हमरा सबके तऽ एहन सन कोनो नहि भेल हन हमसब एहन कोइ आदमी नहि छी जे हमसब एहन स्टेज पर डांस करबै बाधा आयल इएह लेल डान्स करियरमे हमरा सबके कोनो एहन बाधा नहि आयल हन हमसब डान्सके खाली शौकीन छी बस एतने छी